एहि इलाकाके स्थानीय लोकगीतमे सबसँ पहिने हम चर्चा करब सोहरके जे मेन मेन एतऽ देखबै जे प्रमुख त्योहार शुभ काजपर गायल जाइए जेना मुण्डन उपनयन एतऽ आहाँ देखबै जे महिलाके समूह सब मिलिकऽ साथमे सुर आओर भास लगाकऽ अपन सोहर गाबै छथिन आओर ई एकटा शुभताके प्रतीक यऽ आओर साथमे तकर बाद हम दोसर चर्चा करब समधिके जे विदाइके अवसरपर जे कयल जाइए ई गीत जखन बेटी विदाइ होवय लगै छै तऽ ओइ टाइममे गायल जाइ छै ई एगो करुणाके भाव छै ई गानमे छुपल तेसर हम चर्चा करब जेना अभी बारिशके मौसम यऽ तऽ ई बारिशके मौसममे प्रकृतिसँ जुड़ल सङ्गीत एमहर से चलै छै जिनकर नाम कजरी से कहल जाइ छै चारिम हम कहब एतऽ जे महिला लोकनि बाट चलैत जे बटगबनि हुनका कहल जाइ छै एहि गीतके सुनबा कऽ जे एतऽ महिला लोग रस्तामे चलैत बड़ा मस्तीमे अपन गबैत जाइए चारिम हम पाँचम हम जिक्र करब एतऽ पर्वसँ जुड़ल गान होडी अऽ चैतावरके जे होलीके समयमे गाएल जाइ छै आब मर्दके किछु झुण्ड ग्रुप समूह अपन कि करलक तऽ जगह जगह चौकपर प्रमुख मन्दिर सबपर बैसिकऽ ई गान करैए एकदम मस्तीमे झुमैए